ساملی ہندوستان میں زیادہ تر لوگ اردو ہندی پنجابی بھوجپوری اور کشمیری زبان سے بولے جاتے ہیں زبانی ہندوستان میں تامل تیلگو ملیالم اور کناڈا جیسے زبانوں سے بولے جاتے ہیں دوسرا کپڑا شاملی ہند میں گیہوم سے بنے ایسے کچھ کھانے جیسے روٹی پراٹھے نان وغیرہ زیادہ ذائکے دار کم مصالوں میں تو کھاتے ہیں زبانی ہندوستان میں چاول کے آتے ہیں ان کے یہاں چاول خود کھیتوں سے ہی آتی ہے